पौधा के उपयोग जीवन मे कहिं ने कहिं होयते रहे छै जैसे कि पौधा मे जे छै फूल के बात करय तऽ फूल के उपयोग हरदिन होइ छै आओर जैसे कि अगर औषधि वाला पौधा बहुत सारा ऐसा पौधा रहे छै जेकर औषधि के यूज हर बहुत तरह के बीमारी मे करल जाय छै जैसे कि लौंग कऽ उपयोग जब दाँत दर्द उठए छै तऽ पौधा के बारे मे लौंग के उपयोग करल जाइ छे ताकि लौंग सऽ दाँत दर्द कम हो जाइ इस तरह के बहुत पौधा छै जैसे कि गुलाब के फूल उसके फूल पुष्प के रूपमे यूज करले जायछे एकरा सऽ बाहरी जीवन मे होइ छै कि गुलाब देल जाइ छै अगर कोय एक दूसरे सऽ जब मिलै छथि फर्स्ट बार तऽ ओकरा सब फूल के गुलदस्ता दय के सम्मानित करै छी एहना कऽ फूल के उपयोग हमेशा होते रहैछै गुलाब के फूल हो यऽ कोइ भी फूल हो हर रोज आकर्षण के केन्द्र मे छै अगर कोइ आदमी फर्स्ट टाइम मिले छै तऽ आकर्षित करय कऽ लियऽ सिद्धांत कऽ लियऽ ओकरा सबसे पहिले पौधा देल जाइ छे जेकरा से कि आकर्षण के केन्द्र बनि सकै छी